हँ नमस्कार नमस्कार बोलु हँ नमस नमस बाजू ने

नमस्कार नमस्कार बोलु हँ यौ छै घुमेवला कत्तऽ जेबै घुमै लए ओ जत्तऽ जेबै चलू आइ सब कोइ चलु घूमै लए उह उ वैशाली जिला चलू वैशाली जिला वैशाली चलेके हए वैशाली जिला चलू ओन्ने कलकत्ता चलेके हए कलकत्ता चलु सिल्लीगोड़ी चलु घुमै लए बढ़िआँ बढ़िआँ नजरमे अथी रहत अखनी शिवरात्रिमेलामे बढ़िआँ भीड़ लागतै की

ओह उ आँय इलाज चलै छै की जहाँ जेबै तहाँ चलु अखनी शिवरात्रि मेला हय शिवरात्रि मेलामे बढ़िआँ बढ़िआँ सगरो मेला लागै हय बढ़िआँसँ चलू चारुकत्ता घुमा देब उह कत्तऽ कत्तऽ जेबऽ चलऽ हीआँ सिबी मन्दिरमे लागै हए तऽ नहि समस्तीपुर थनेसर स्थान लागैए हँ तऽ फेर समस्तीपुर रोडोमे बढ़िआँ बढ़िआँ मेला दू तीन ठमन लागै हए शिवरात्रिके ह ने आँय मौनी बाबा कोन बाबा कहलियै तनी जहाँ आहाँके ओतऽ हँ हँ जेबै ने तऽ हमहूँ राहुलके ओतऽ सँ चलि अबै छी मेला एक दू दिनमे मेला लगनाइ चालू हेतै तऽ लऽ जायब लगले अहीं तबतक जहाँ जहाँ जायब तहाँ तहाँ अहाँके लऽ जायब हँ शिवरात्रिये मेला दिआ कहै छी अपना कहली नहि अपना देवी मन्दिरमे लागैयऽ बस्ती खरौनापर लागैय मोहनपुर लागैय कनिएँ छै बहुते ठमन मेला लागैय जेबै कहाँ उ जगह कहू ने लऽ जायब आरो भरपूर लागयै तऽ बढ़िआँ बेसी भीड़ लागैय अपना खेरीमे समस्तीपुर आओर भाण्डपुरमे हँ हँ चलू मेला जे है दू चारि दिन बचले हय दू चारि दिनके बाद चलु मेला देखैलै एँ खूब भू भूख लागतै बढ़िआँसँ जल आर चढ़ा लेबऽ दियौ ने लगतै घर बैसल छै सब छै इन्तजारमे अहाँके मेला लागै दियौ ने दू तीन दिनके बाद मेला लागबे ने करतै अइके बाद की अच्छा हँ चलु ठीक अइ तऽ सबठन आहाँके घुमा देब मेला जहाँ जहाँ कहबै तहाँ तहाँ पूरा अन्त तक घुमा देब हूँ ठीक